औ भैया हाँ बोलिए बाल कटवाना है आपको कौन काट कटवाना है कौन कटिंग इश्टाइल बताइए उसका बाल लेजर कट हम तो बहुत इश्टाइल में बाल काटते हैं लेजर का थ्री इश्टीप है रेजर कट यू कट लेजर का कितना लें कितना देंगी आप पैसा मेरा कटिंग बहुत अच्छा है फेमस है हम लेंगे पाँच सौ रुपया एक बाल का नहीं पाँच सौ रुपया देंगे भैया सौ रुपया और बढ़ जाइए बहुत महँगाई है ना मेहंदी लगा लगाते हैं कलर भी कहाँ कलर भी कर देते हैं उसका सौ रुपया लेंगे या पाँच पाँच सौ रुपया लेंगे बाल कटवाने के लिए लेजर कुल मिला के सौ रुपया अरे छः सौ रुपया कहाँ होता है भैया फ्री में कटिंग के साथ उसका अलग दाम लगता है ना सौ रुपया लगाएंगे सौ रुपया फ़िर उसको बाल को धोएंगे फ़िर कंघी करेंगे चलिए ठीक है रखिएगा सौ रुपया और बढ़ जा रहे हैं आप दो सौ रुपया बोल रही हैं ना तो हम तीन सौ सौ रुपया मेहंदी कलर चार सौ रुपया नौ बजे खुलते हैं खुलता है शाम को चार बजे बंद होता है चार बजे आप आ जाइएगा दोपहर में बारह एक बजे हम काटेंगे ना हम फेमस हैं काटेंगे कलर कर देंगे अच्छे से उसको धुल उल देंगे बाल को खुद लगाएंगे

कुल है ए सी ऊसी खुब पंखा ओसंखा कूल है

कितना कम करें बोल तो रहे हैं कि दो सौ रुपया कम कर दिए तीन सौ रुपया हो गया बाल कटवाना सौ चलिए ठीक है नमस्ते